तुं'दा जियां कि सोआल ऐ कि जेह्ड़े साढ़े किसान होंदे न ओह् जेह्ड़ियां मेन जेह्ड़ी ओह् होंदियां न क्रापस ते उ'नेंगी कि'यां केह्ड़ी जेह्ड़ी इक फसल ऐ उसी मतलब प्रैफर करदे न ज्यादातर ते में तुसेंगी सनाउडां कि जियां कि कश्मीर ऐ साढ़ै उद्धर जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर ऐ उत्थैं केह् होंदा के ज्यादातर कनक ते मक्की दा इस्तमाल करदे न किसान कि'यां कि उं'दी जेह्डी पैदाबार ऐ साढ़ै इद्धर ओह् ज्यादा होंदी ऐ ते जियां कि कश्मीर ऐ उत्थें केह् होंदा हे ते ज्यादातर चावल जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् ज्यादातर खाया जंदा ऐ लोकें द्वारा ते इस्सै गल्ला उत्थें ज्यादातर केह् होंदा कश जेह्ड़े चावल न उसी ज्यादातर किसान उगांदे न